पंडित जी नमस्ते तुस इलैक्ट्रिशीयन दी दुकान उप्परा बोल्ला दे ते इक्क घर दा कनेक्शन देना ऐ कदूं तगर होग कल्ल आई जायो अ सबैह्रे आई जायो कठुआ हां जी

ठीक ऐ लागै गै हां जी हां जी